हलो जय झूलेलाल हलो कृष्णा ट्रेडस थो था ॻाल्हायो तव्हां हा त मूंखे ॿारनि जे कपिड़ा खपनि कुझु ॾ ॾियारी ते दानु करण का त तव्हां वटि कहिड़ी कहिड़ी तरह जी वैरायटी आहे हा असांखे विरिहाइण लाइ खपे मूंखे कुझु सैट खपनि ॿारनि जे लाइ त तव्हां असांखे अघु ॿुधाए छॾियो ऐं हा ॿारनि जूं फ्रॉक खपनि ऐं ॿा ॿारनि जी फ्रॉक बि खपनि ऐं पैंट सूट बि खपनि ऐं हिननि जा सभिनी जा मूंखे अघु ॿुधाए छॾिजो ऐं जेको तव्हां कुझु मथे डिस्काउंट वग़ैरह करे छॾींदव त ॾाढी महिरबानी थींदी तव्हांजी हा हम्म हम्म ठीकु आहे बसि

हा पर मूंखे सॼो समानु मुंहिंजे घ घर में मतलबु ऑनलाइन हुन ते मूंखे पंहिंजे घर में डिलीवरी कराए ॾींदोमांव घ कयो की मुंंहिंजे वटि कोई बि आहे कोन जेको तव्हांजी दुकान ते सामानु खणी वञी सघे इनकरे मूंखे तव्हां पंहिंजो मां तव्हांखे वैरायटी ॿुधाए छॾिंदमि मूंखे कहिड़ी कहिड़ी खपे तव्हां मूंखे हुनजो रेट लिस्ट मोकिले छॾिजो त जेतिरो जेको बि अघु हूंदो मां तव्हांखे हुनजो पैसा मोकिले छॾिंदमि ऐं तव्हां मूंखे पूरो सामानु मूंखे चङी तरह पैक खपे ठीकु जय झूलेलाल